کمیونٹی کا اور قبیلے کا حصہ رہنا ایک بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے اس میں میں اپنے میں ایک بار گیم کمیٹی کا حصہ رہ چکی ہوں جس میں تمام طرح کے کھیلوں کو کھلانا اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑتا ہے گیم کمیٹی کا حصہ ہونے کا مطلب کمیٹی کا ایک ذمہ دار شخص ہونا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے یہ کمیٹی قبیلے کا حصہ ہونا ایک اہم کام ہے اس وجہ سے مجھے تجربہ ہوا کہ میں کس طرح سے ایک کمیٹی کا حصہ رہ کر ایک اہم کام کر انجام دی ہوں